بالکل میں آپ کو اتر پردیش میں الیکشن کے آیوجن اور راجنیتی ناطوں کے چناؤ کے پورے پرکریا کو رومن اردو میں سمجھاتا ہوں یا پروسیس الیکشن کمیشن اور انڈیا کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے جو جو کہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونا الیکشن کمیشن چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی موڈل کوڈ اور کنڈکٹ لاگو ہو جاتا ہے جو پوولٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ رولس تیار کرتا ہے نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا الیکشن کمیشن ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سے ڈیٹس پر نومیینشن فائل کی جائے گی نومینییشن کی داخل کرنے کرنا پولیٹیشین پولیٹیکل کنڈیڈیٹس یا انڈپڈنٹ لوگ اپنا نومیینیشن فارم بھرتے ہیں ساتھ میں ضروری ڈاکومینٹس جیسے ایفیڈیوٹ اور سیکیورٹی ڈپوزٹ بھی جمع کی جاتی ہے